ہیلو السلام علیکم عبد الرحیم بول رہے ہیں اور آپ کون ہوں پٹنہ سے ہم پورنیہ فون لگائے تھے ابو شمع کو ہم پورنیہ لگائے تھے سیر و تفریح کرنے کے لیے وہاں جا کے

سیر و تفریح کرنے کے لیے لگائے تھے تاکہ وہاں پہ وہاں پہ سیر و تفریح کرنے جائیں گے تو وہاں کا ماحول تھوڑا بتا دیجیے کیسے کیسے ماحول ہے کیا کیا چیزیں ہیں وہاں پہ سیر و تفریح کرنا گھومنے کے لیے جانا ہے اس لیے آپ وہاں کی کچھ کچھ خاص خاص چیزیں بتائیے جسے ہم جا سکیں ہوں کیا اور کیا کیا چیزیں ہیں اور کشن گنج وغیرہ میں

کیا کیا ہے میم بتائیے تھوڑا سا تو تو کیا سواری ہمارے پاس یہ گاڑی نہیں ہے گاڑی کا کوئی انتظام ہو جائے گا ہم پانچ لوگ ہیں گاڑی دو گاڑی سے بس کافی ہو جائے گا تو دو گاڑی کے خرچے کتنے پڑ جائیں گے ٹوٹل میرا کتنے پانچ لوگ ہیں اس کے کتنے خرچے پڑ جائیں گے تین دن رہیں گے پانچ ہزار پڑ جائے گا تو کھانا وغیرہ الگ سے انتظام کرنا پڑے گا کیا سب اس میں پانچ ہزار میں ہو جائے گا تو کب آ جائیں تو کوشش کرتے ہیں شام کو آئیں گے وعلیکم السلام خدا حافظ